ॿावीह अगस्ट ॿ हज़ार हिकु पंज जुलाई ॿ हज़ार टे ॿ एप्रैल ॿ हज़ार चोॾहं अठ अगस्ट ॿ हज़ार पंद्रहं ॿारहं नवंबर ॿ हज़ार यारहं